हाँ मैंने कई बार मूर्तियाँ बनाई है जैसे सरस्वती पूजा हो गया उसमें भी हम लोग खुद से मूर्ती बनाते हैं उसमें बहुत सारा लकड़ी लगता है और मतलब उसका जो होता है कलर लगता है मिट्टी लगता है इस मूर्ति मूर्ति बनाने में दुर्गा पूजा के समय में भी हम लोग मूर्तियाँ बनाते हैं उतना अच्छा मूर्ति बन नहीं पाता है बट बनाते हैं और उसको बेच देते हैं मेला में जाके बेचते हैं उसको सरस्वती पूजी में मूर्ति बनाते हैं विश्वकर्मा पूजा में भी हम लोग कई बार मूर्तियाँ बना चुके हैं छोटा छोटा मूर्तियाँ बनाते हैं हम लोग और उससे खुद खुद भी पूजा करते हैं उसको बेचते भी हैं और दुर्गा पूजा में भी हम लोग मूर्तियाँ बनाते हैं मेला में बेचने के लिए छोटा छोटा मूर्तियाँ उसमें कलर लगता है उसमें बाल का बाल लगता है और उसमें लकड़ी लगता हैं मिट्टी लगता है बहुत सारा चीज लगता है बहुत सारा कठिनाइयों का हमको सामना करना पड़ता है मूर्तियाँ बनाने के लिए बचपन में हम लोग मूर्तियाँ बनाते थे अब भी अब भी बनाते हैं लेकिन अब मूर्तियाँ खरीद के लाते हैं और पहले बनाते थे बचपन में बहुत सारा हम लोग मनोरंजन कर चुके हैं